जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांनायखौ आं नुनो मोनो जोंनि चिरां जिल्लायाव मोनसे मोजां रेस्टुरेन्ट गैया जानो हटेलफोर मोजां गैया गस्ला बायदिसिना बायनो मुवा बेसाद बायनो थाखाय मोजां दखान गैया आरो हान्था मेलानि थाखाय गोबां जेंना जायो जेरै जोङो जोंनि न'निफ्राय क'क्राझार थांनोबा डायरेक्ट गारि मोना ससे ससेनो गारिखौ सोलायबाय थानांगौ जायो आरो एसे मोनाब्लाथाय जोंहा गारिफोरनि थाखाय एसे जेंना जायो जोङो नांगौबादि गारिखौ मोना गोसोबायदि जोङो हान्थिनो हाया जोंनि थाखाय गोबां जेंनाफोरा मोगा मोगि जानाङो आरो जेरै जोङो माबा मोनसे नांगौबा गोजान गोजान जायगायाव लायनांगौ जोंनि जायगायावनो जोङो मोननो हाया मैगं थाइगंफोर मोजां मोना दखान बाजारफोर मोजां गैया आरो माखासे बेसादफोरखौ जोङो नांगौबादियै मोननो हाया नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो दस्रानि जायगायाव थांनानै लायनांगौ जायो देहा फाहामनो थाखाय मोजां हस्पिटाल गैया दस्रायाव फाहामहैनो गोनां जायो बिब्दिनो जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांनायखौ आं नुनो मोनो जेरै जोंनि न'निफ्राय बेंथलसिम फैनो थाखाय आङो गारिखौनो मोना आंनि न'आ सान्थिफुर आरो आङो बेंथलाव लजिं थायो नालाय बेंथलनिफ्राय आङो न'आव थांनो थाखाय गारिखौनो मोना जोबोद खस्थ' जायो थांनो थाखाय नेनांगौ जायो आङो गोबावनो बिब्दिनो नै घन्टा थाम घन्टानि उनावसो गारिया खारो मानसिफोर गोबां जाबासो मानसिफोर जायाबाथ' खारखाया मानसिफोराबो बेसे बिदि खस्थ'नि थाखायनो थांलाय फैलाय खालामनो बायो आरो आरोथ' ड्राइभारफोराबो बोरैहाय सासे सानै मानसिखौनो लांनो बिसोरहाबोथ' जिउ खुंनायनि राहानि थाखायसो बिसोरो बिदि सालायदोंना बेनिखायनो दा जों दा आङो गोबां मोगा मोगि जानायखौ नुनो मोनो